हाँ हेलो और हम हमको होटेल लेना है एक दिन का कितना भाड़ा लगेगा आपके

हाँ भाड़ा कितना लगेगा हाँ और उसमें क्या क्या सुविधा भी है हाँ और बाथरूम लेट्रिन बल्बो जलता होगा बोल्बो जल जलता होगा हाँ ठीक हाँ और आप किस किस और किस चीज़ की सुविधा है

हाँ आ कल लेना है आज ही लेना है हाँ आज ही लेंगे एक दिन में कितना होगा

आने रहने की सुविधा रहने की सुविधा

हाँ एक दिन का भाड़ा एक दिन में कितना भाड़ा लीजिएगा एक दिन में कितना भाड़ा लीजिएगा

और खाने का सब एक ही में लीजिएगा कि दूसरा दूसरा लीजिएगा चीज़ हाँ खाने का अलग होगा रूम का अलग होगा

खाने की चीज़ हाँ खाना हाँ ठीक है हम आएँगे तो देखेंगे और सब चीज़ की सुविधा है

क्या बोलें ना आदमी है एक एक लड़का है एक लड़की है एक हसबैंड एक हसबैंड है

पंखा हाँ पंखा उंख चलता होगा

जी ठीक आउर सब शाम को आएँगे